बलायकी येरादारी शिक्षण आनी हेर मुळाव्यां गरजो बी हांच्या नदरेंतल्यान नगर गांव शार हांकां बरे करपाक सरकारान कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता जशे बलायकी खातीर सरकारान मुफ्त तेमकां मेडिकल शिबीर दवरपाक शकता जाका लागून जीं पयशां खातीर अडचतात तेमी थंय वचून आपल्याचें मुफ्त चे चॅक अप करून येवपाक शकतलीं तशेंच जाणट्या मनशां खातीर सरकारान एकदां तरी हॉस्पिटलांतल्यान कोणाक तरी धाडचो की तेमच्या बाबा चॅक तेमकां चॅक करून यो किंवा कोणें तरी येवचो जो तेमकां आपुलकायेन कितेंय तरी सांगचें बाबा कशें करून राव कितें खा कितें खांवनाका अशें कितें डायट फोलो करची ते तेमकां सांगपा खातीर हॉस्पिटलांतल्यान तेमी मुफ्त कोणाक तरी धाडचो जाका लागून जे जाणटे लोक भोंवपाक शकना ते हॉस्पिटला कडेन पर्यंत वचपाक शकना तेमकां बी हें बऱ्याक पडटलें तर येरादारी ट्रांसपोर्टा खातीर येरादारी खातीर सराकरान आतां सद्या तरी साठ वर्सां आनी ल्हान जीं आसा तेमच्या खातीर हाफ टिकेट हें केलांच तें बरें आसा तशेंच बायलां खातीर बी थोडेंशें कितें कन्सेशन उरचें पयशे कमी उरचे शिक्षण आनी बाकीच्यो ज्यो मुळावो गरजे गरजो आसा जशे की शिक्षणा खातीर आतां पयलीं तें पयले भुरग्यांक कितेंय बुक्स रेनकोट्स बी सरकार दिता तशेंच ज्यो जे लोक गरीब आसात विकर सॅक्शन आसा जे पयशांनी गरीब आसा तेमकां बी कितेंय तरी मेळचें जशे की रेनकोट किंवा कपडे युनिफॉर्मां खातीर कितेंय पयशे जे व्हड आसा भुरगे णव्वेक धावेक इकरावेक आसा तेमकां बी कितेंय मेळचें अशें म्हाका दिसता मागीर आमचें नगर शहर हें गांव बरे दवरपा खातीर सरकारान प्रत्येक गांवांत डस्टबीन दवरचीं जशे की जें आमच्या जमनाचें प्रदुशण जावचें ना मागीर ज्यो मुळाव्यो गरजो आसा जशे की उदक पेट्रोल मागीर उदक जालें पेट्रोल मागीर घर हें सरकारान जे गरीब लोकांक करून दिवचें उदक आतां आमकां मेळटातच पूण तेजें बील येता खूब ते मातशें कमी करचें उदकाचें उदकाचें बील कमी करचें मागीर पेट्रोल आसा तें खुब म्हारग जालां जें वेस्ट जें रो डैली जोडून खातात तेमच्या खातीर तें परवडना तर पेट्रोलाची रेट सरकारान कमी करची आनी घर थोड्यां लोकांक आजून अशें आसा जेमकां घरां ना तीं झोपडी करून रावतात झोपड्यांनी रावतात तेमकां सुद्दां सरकारान एक बारीकशें घर बांदून दिवपाचो प्रयत्न करचो अशें म्हाका दिसता